हय तुमी नेवऱ्यांचे ऑडर घेता न्हय हय आमकां नेवऱ्यो लाडू चकऱ्यो बी जाय आसल्यो आनी वीस पॅकेटां कितलीं तीं आं आनी सयेच्यो नेवऱ्यो कश्यो आतां आनी वीस पॅकेटां कितलीं पयशे कितले वन फिफ्टी कमी कांय जायना लाडवाची चक्रेच्यो आनी खूब आनी कितें कितें आसतलें न्हय तेजे ऑडर दितलें तें मात्शें सारकी रेट सांग न्हय चवत धा पॅकेटां लाडवाचीं कितले पयशे जातले हाचे

हां मात्शें कांय कमी जायना चवतूय लागीं पावल्या सो तुमचो टेस्टूय बरो आसा म्हजे म्हजे फ्रँडान सांगलेलें की तुमी बरे टेस्ट आसा म्हूण सो तेज्या खातीर हांवें तुमकां कॉल केल्लो